एह् ते मेरा बड़ा गै पसंद दा जेह्का सोआल ऐ पुच्छेआ गेआ ऐ की जे मेरी मात्तर भाशा डोगरी जिसदे कन्नै कि मिकी सारां हा ज्यादा हिरख ऐ सारां हा ज्यादा प्यार ऐ उसदे बारे च मिकी सोआल आया ते उसदी जेह्की ऐ हिस्टरी दे बारे च पुच्छेआ गेआ ते जियां के अस सारे जानने आं कि साढ़ी भाशा ते जेह्कियां निकली दियां ते जेह्की साढ़ी भाशा ओह निकली दियां संस्कृत बिच्चा ते डोगरी बी जाहिर देई गल्ल ऐ कि डोगरी बी उत्थुआं आई ते डोगरी दी जेह्की तुसें हिस्टरी सनां तां इसदी बड़ी इक बड़ी इक दिलचस्प गल्ल ऐ कि साढ़े जेह्के उर्दु दे जां फारसी दे जेह्के बड़े बड्डे शायर हे जिंदा नांऽ हा अमीर खुसरो ते उंदी शायरी बिच्च बी डुंगरी शब्द दा जेह्का प्रयोग होए दा ते उत्थुआं असें पता चलदा कि किन्नी परानी जेह्की साढ़ी डोगरी ऐ उ'नें डुंगरी इस्तमाल कीते दा कीजे डुंगरी कशा गै डोगरी जेह्की निकली ऐ जानि के उस जमान्ने च बी डोगरी जेह्की साढ़ी ही ओह् कायम ही ते जियां कि अज्जकल लोक बैह्सां करदे कि डोगरी पंजाबी चा आई डोगरी हिंदी चा आई पर आऊं इस गल्लै कन्नै बिल्कुल बी सैह्मत नेईं आं साढ़ी डोगरी दी जेह्की अपनी इक अलग पंछान ऐ इक तुसें इसदी आ'ऊं मसाल होर सनानी इक इत्थैं राजस्थान जेह्की ओह् ऐ राजस्थान ते तुस सारे जानदे होने उत्थें बी इक ग्रांऽ ते उस ग्रांऽ च अजें बी जेह्की ऐ डोगरी च लोक गल्ल करदे न पर जियां के लोक इन्ने लोकें ई पता नी ऐ इस दे बारे च ते ओह् उसी इ'यां समझदे कि राजस्थानी भाशा होनी बिच्च राजस्थानी भाशा उसदे कन्नै मिक्स होई दी होनी पर नेईं ओह् डोगरी ही ते डोगरी जेह्की साढ़ी ऐ ओह् बड़ी परानी ऐ इसदी हिस्टरी जेह्की ऐ बड़ी परानी ऐ होर एह् एह् आस्ता आस्ता जेह्की इसी डिवैल्प हून जेह्की इसदे उप्पर बी थोह्ड़े खतरे बड़े मंडरा दे न कि बाकी भाशा जेल्लै आइयां तां उनें अपना प्रभाव इसदे उप्पर बनाया होर साढ़ी डोगरी बेचारी जियां सिमटी दी जियां रेही दी ही पर हून जेह्के जियां हून एह कम्म जेह्का अऊं इसलै करा नी आं एह बी डोगरी दा गै कम्म ऐ ते बड़ी खुशी होआ दी ऐ कि डोगरी गी बचाने गी जेह्के न साढ़े प्रयास होआ'रदे न होर जियां एह् पैह्लें डिवैल्प होई ही ते इस इयां दबारा होना एह पूरी मे मेद ऐ हां एह् ऐ के मुक्कने दी कगार उप्पर ऐ ही लोक शर्म करदे हे डोगरी बोलने दी ज्यादा हिंदी ते जेह्की बक्खरियां भाशां इयां उनें लोक एह्मियत देना लग्गी पेदे हे पर लोकें इन्नी समझ नी आई कि साढ़ी मात्तर भाशा मात्तर भाशा मतलब कि मां भाशा हून अस अपनी मां कन्नै जिन्ना प्यार होंदा अस अपनी मां दी इ'न्नी इज्जत करने रिस्पैक्ट करने ते असें अपनी भाशा कन्नै बी ते उन्ना ही होना चाहिदा ना ते लेकिन जेह्के हून इसगी बचाने आस्तै जेह्कियां कोशिशां होआ दियां न ते जिन्ने प्रयास होआ'रदे न ओह सारे काबिले तारीफ न हून स्कूलें च बी डोगरी ऐ ते स्कूलें च बी जेह्के सलेबस न एह् सारे डोगरी च आवा'रदे न होर सारे गोरमैंट दियां इनसंट्रक्शनां न के स्कूलें च प्रैफरैंस दित्ती जा डोगरी गी बच्चें गी डोगरी बोलने आस्तै प्रेरत कीते कीता जा उनें समझाया जा कि एह् साढ़ी मां भाशा डोगरी अस जियां कि अस आखने आं कि जिस मिगी पालेआ मठेरेआ पोसेआ जिसदी ठंडी छामां हैठ में ते मेरे भाव मठोए ओह् ऐ मेरी मां भाशा डोगरी ते तुस दस्सो हा के जिसी डोगरी कन्नै हिरख नी तां समझी लैओ कि उसी अपने अपनी मां कन्नै हिरख नी ते अपनी डोगरी दे बारे च तुसें जिन्ना सनां उ'न्ना घट्ट ऐ कीजे इसदे कन्नै थोह्ड़ा हून ओह ऐ के जेह्के इसी बचाने आस्तै मोहिमां चला दियां न एह् सारियां काबिले तारीफ न होर गोरमैंट गी शुक्र ऐ जे साढ़ी डोगरी आस्तै बी जेह्के कदम चुक्के न ते उसदे आस्तै उंदा बड़ा ज्यादा धन्नबाद ऐ ते हून ग्रांऽ ग्रांऽ च लोक बड़े ओह् आखदे लोक बड़ी धड़क कन्नै आखदे कि अस डोगरें आं अस डोगरें आं आखने आं शान कन्नै असें जित्तियां न जंगां घम्मसान कन्नै एह् गल्ल जेह्की ऐ ते सारें गी पता ही ऐ ते गल्ल सच्ची बी ऐ डोगरे शूरवीर होऐ अज्जकल ते जियां साढ़े डोगरे जेह्के मश्हूर होए इयां साढ़ी डोगरी भाशा बी मश्हूर होग ते जै डोगरी जै मां डोगरी ते डोगरी दी सदा जै होऐ ते डोगरी ज्यादा फलै फुल्लै ते धन्नबाद थुआढ़ा मता मता मता जी